हैलो हाँ

बैंगन का हाँ पाँच के पूरा और सेकड़ा कितना केरके हमको लेना है पच्चीस गाछ लेना है पच्चीस गाछ बैंगन लेना है दस पंद्रह गाछ लेना है केला बीज और और और कौन कौन बीज है भिंडी का कैसे देते जी भिंडी का बीज और टमाटर का

पचास रुपये वाले ले लें और टमाटर के बिक्री कैसे दिए टमाटर का बिक्री क्या क्या रुपये ठीक

एक एक गाछ कैसे दिए हाँ हमको एक दो किलो लेना और कैसे दें एक पैकेट हाँ कद्दू भी बिक्री है कद्दू का कद्दू बिक्री का वो कैसे कुछ कम नहीं कीजिए थोड़ा बहुत कम कीजिए हाँ और करेला को करेला को भी फूल फुलाइए और टमाटर का तो जमीन बना

हाँ जमीन को साफ कर देता लगाना और क्या क्या चीज का बिक्री है हाँ कद्दू का बिक्री कैसे है बिकरिया नहीं है हाँ हाँ बिकरी रहता है दुकान कब खुलता है